नौ आठ दो हज़ार तीन चार पाँच दो हज़ार सात नौ छः दो हज़ार तीन छः सात आठ उन्नीस सौ नवासी पाँच दस दो हज़ार ग्यारह